सरकार के द्वारा कई जगहों पर पेड़ लगाए जा रहे हैं और हमारे घर के आस पास भी पेड़ लगाए जा रहें हैं हम ख़ुद आपने लिए पेड़ लगा रहें और अपने आस पास के लोगों से भी लगवा रहें हैं वहाँ का वातावरण साफ़ करवा रहें हैं